जय झूलेलाल मां वटि वित्तीय कौशल जे रूप में मूंखे इहो ई ॼाणु आहे त असां एलआईसी में इंवेस्ट कयो आहे और इन सां असांखे भविष्य में बि ॾाढो सहारो थींदो ऐं पंहिंजे व्यवसाय में बि असांखे सहियोग मिली सघिदो सरकार पारां क गोर्मेंट बि असांखे मदद कंदी आहे नए बव नए नए व्यवसाय खे शुरू करण में शुरूआत में पेमेंट ॾियण लाइ त मदद कंदी आहे इन में असांजो वित्तीय कौशल इहो ई आहे त असां सभिनीनि खे एफडियूं कराइणियूं खपनि एलआईसियूं भरणियूं खपनि उन्हनि जा टाइम टू टाइम प्रीमियम भरिणो खपे जंहिंसां असांखे भविष्य में वधीक खां वधीक इंवेस्ट थी करे असांखे पैसो मिली सघे जय झूलेलाल धन्यवाद